ہمارے علاقے میں قدرتی وسائل میں ندی ہے جس سے آپ ریت نکال سکتے ہیں اور جس سے مچھلی پکڑ سکتے ریت نکال کے ریت کا کاروبار کر سکتے مچھلی پکڑ کے مچھلی کا کاروبار کر سکتے بہت سارے اور بھی ندی کے قریب جو کاروبار کر سکتے دھوبی ہے جو کپڑے وغیرہ لا کے دھو کے وہیں پر سُکھا لیتے ندی کے پانی سے بہت سارے ہیں جو ندی کے پانی سے استعمال کر کے کاروبار کر سکتے